नमस्ते जी नमस्ते त्रवेन दीदी फंडस हां बड़े सारे फंडस न आए दे ग्रां आस्तै हां हां हां उसदे आस्तै आए दे ते कन्नै प्लेग्राउंड आस्तै फंडज आए दे नमें कि अगर प्लेग्राउंड आस्तै तुसें ई कोई जगह् अगर लभदी तां ओह् तुस बनाई सकदे ते कन्नै ओ पंचाइत घर आस्तै बी आए दे फंडज ते हां ते होर हंजी

हां अच्छा अच्छा ते शिड़क आह्ली जेह्की है तां ओह् बी अस रक्खी ओड़ो अपनी नैक्सट माने च ओह् रिजर्वेशन पाइयै ते तुस इक कम्म करो कि तुस ना ग्राम सभा रक्खो अगले सोमबार ते भी उसलै अस लोकें गी सद्दियै जे जे उंदियां डिमांडां होङन ते उस स्हाबै कन्नै करी लैह्गे ते जे जेह्के जेह्के फंड आए ते भी लोकें कन्नै गै डिस्कस करियै जे कुत्थै बनानी ऐ जां कोह्का कोह्की जगह् अवेलेबल ऐ उस स्हाबै कन्नै सारें कन्नै बातचीत करियै गै अग्गे इसी ओह् करी लैग्गे ते होर होर कोई परेशानी प्राब्लम हां कोई निं अग्गें अ'ऊं गल्ल करगी उत्थै मतलब उं'दे कन्नै आफिसरें कन्नै कोई निं उत्थै बी रैजोल्यूशन पाई ओड़गे

हां नेईं ते उ'नें ई बी सद्दी लैह्गे अगली अगली अगली ग्राम सभाऽ उप्पर हां ते ओह् जेह्के कम्म होए दे ना कोठियें दे कम्म जेह्के ओह् होए हे ते उं'दी जेह्की ओह् फोटू शोटू ओह् भेज्जी ओड़ेओ तुस हां कोई निं कोई निं जेह्की होर फंडज आह्ली च कोई गल्ल होए तां उत्थै करी लैह्गी हां नेईं मेरे अज्जै आह्ले पैसे आई दे बस ओह् थ्होई जाने सारें गी चलो ठीक ऐ